भारतीय परिवरः परिवहन प्रणाली मे किछु किछु सुधार के जरूरत छै जेनाकि ट्रेन काफी लेट सऽ आबै छै आओर एहि सब मे सुधार सऽ पैसन्जर सब के कोनो दिक्कत नहि हेतै आओर समय पर सब अपन अपन जगह पर पहुँच सकतै आओर जेनकि बस बाइक आओर रिक्शा बहुत निकलि गेलै है मगर रोड के बारे मे केओ सोचे नहि छै तऽ जादा सऽ जादा मात्रा मे रोड बनना चाही आओर जबतक रोड सहि नहि रहतै तबतक परिवहन प्रणाली मे सुधार नहि आबि सकैया तऽ एहि सब मे सुधार के लिय जे छै सबसे पहिने रोड फ्लाइओवर पुल एकर सब कै निर्माण करय पड़तै जाहिसॅं कि हम भारतीय परिवहन प्रणाली के आओर भी सक्षम रूप सऽ चला सकै छियै आओर ककरो भी कोनो समस्या नहि हेतै कतौ जाय आबय मे आओर जबतक परिवहन प्रणाली मे सुधार नहि हेतै तबतक देश विकसित नहि भय सकैया आओर एहि के लिय सबसे पहिने रोड फ्लाइओवर पुल एकर सभके बनबाक जरूरी छै